ग्रहके जे टुकड़ा जे टुकड़ा तऽ हम नहि बुझलहुँ ग्रहके टुकड़ा होइते नहि छै लेकिन सब जे छै ग्रह तऽ एक्के ग्रह होइ छै ककरो राहु शनि मंगल शुक्कर बृहस्पति ग्रह सब तऽ ग्रह एके होइ छै आब ग्रहमे हम कि बताबी सब ग्रह तऽ बुझिऔ एक्के होइए हम तऽ सएह बुझै छी